बर' रावा जों मिलायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो सा सानजा भारताव थानाय गोबां रावफोरजोंनो बर' रावा एसे रुजुनानै नायजायो मानो होनोबा बेसोरनि गोबां सोदोबफोरा मिलायो बा गोरोबो जेरै कक बरक राभा आरो गोबां बर' राव हिसाबैनो बर' रावखौ जोङो मोनब्रै बाहागोयाव राननो हायो जेरै जोंनि स्थेनदार लेंगुवेस बर'खौ जायखौ जोङो लिरनाय महरै बाहायो आरो बेनि उनाव जायो सानजायारि राव आरो बोर्दोन बेनि उनाव गेजेर माखायारि बे मोनब्रै बाहागो याव जोङो बर रावखौ हाय बोखावनो हायो बेफोर गासैबोनि राव रायनाया बा बुंनाया एखेयानो जायोब्लाबो नाथाय बेसोरनि सुर बोनाय बेफोरनि महरा गासैबो गुबुन गुबुन जायो आरो गोबां सोदोब फोरखौनो गुबुन गुबुन महरै बाहायनो लायो